हैलो हाँ भईया मैं डिंपल बात कर रही हूँ ब्रम्हपुरी से मेरी बात शर्मा भोजनालय से हो रही है भईया मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज रक्षाबंधन पर आपका भोजनालय खाना वगैरह डिलीवर कर रहा है या नहीं या फिर आज बंद है ढाबा अच्छा तो आप लोग खाना वगैरह डिलीवर कर रहे हैं आज ठीक है